हॅलो वास्को पुलीस ठाणा हां हां हांव राजस नायक हांव सांकवाळेच्यान उलयतां आम मा म्हाका न्ही एक कंप्लेन बरोवपा जाय आशिल्ली म्हाका म्हाजी एक म्हाजी एक कागाळ बरोबर आशिल्ली की म्हाका खूब म्हाका खूब हे सारके खूब कॉल्स येता म्हळ्यार खूब म्हाजी कॉल्स येता की म्हाजे कडल्यान पयशे मागता ते लोक म्हाजे कडल्यान मागीर म्हाजे कडल्यान म्हाका धोमकी दिता परत परत की की तुका तूं पयशे दिना जाल्यार तुजो एकावंट ब्लॉक जातलो तुजी प सगळें आमी काडटले अशें की सो आनी पयर न्हू मजा म्हणल्यार पयर न्हू म्हाका एक कॉल येयलो तेकात लागोन हांवें तुका कॉल केल तेकात लागो हांवें तुका असो कॉल करपाची म्हळ्यार की कोण म्हाका फ्रेंडान सांगले की अशी जाल्यार न्ही पुलिसांक पयलू कॉल करपाच्यो सो म्हाका एक कॉल येयलो विडियो कॉल येयलो आनी हांव अजाप हांव अजाप की विडियो कॉल म्हाका पुलीस करता कळ्ळें विडियो कॉल पुलीस करता आनी म्हाका सांगता की तुजो फ्रेंड खंय एरॅस्ट जाला ओके आनी तेणे किदें म्हणल्यार ताका कसलो तरी कारणाक लागोन तो एरेस्ट जालो खंय सो आनी तो मदींच येवन तो सांगपा लागलो तुज्या फ्रेंडालो आवाज आयकोंक जाय आयकोपाक जाय काय म्हणून मागीर म्हणपाक लागोन तो हांवें म्हणलें दाखय म्हणलें हांव समजलो खऱ्यांनी जालो म्हणोन फ्रेंड म्हाजो एरेस्ट हांव पयले फ्रेंड येयलो हांवें फ्रेंड म्हणल्यार आवाज तेणी आयकलो रडटा कोणाचो कळना फ्रेंड काय कळना आनी कोण कळना कोण रडटा कोण रडटा विडियो कॉलाचेर विडियो कॉलाचे कोण रडटा पूण तेजो तोंड दाखयना ते कोण तो हांवें मागीर म्हणलें मागीर म्हाका म्हणजे डावट मारलो हांवें म्हणलें मागीर तें म्हणपाक लागलें हांव आपल्याक फटाफट तुमी कितें करा तुमकां समज फिटाफीट करपाक जाय अशें पुलीस म्हाका म्हणटा आं तुमकां फिटाफीट करपाक जाय जाल्यार तुमी तीस हजार म्हाका जी पे करा म्हणोन हांव सामको आज हांवें आंग काडलें म्हाजे कडेन तीस हजार खंयचें आनी मागीर म्हणलें आं ओके ओके मागीर म्हणलें की ओके पळयता म्हण सांगलें मागीर हांवें तुजो नंबर नोट केलो पयलू हांवें ना नंबर नोट करूं नाशि करूं नाशिल्लो तो पयल्या तो जिरो फोर वनाच्यान झिरो चार एक थंयच्यान स्टार्ट आसा थंयच्यान कोमेस जाता तो नंबर मागीर किदें हांवें पयल्यार हो म्हाका कोण म्हणल्यार सायडीन म्हाजो एक आनी एकटो फ्रेंड आशिल्लो तेणें सांगलें हो नंबर पाकिस्तानाचो आरे बाबा म्हणलें पाकिस्तान पुलीस आमकां फोन करता पाकिस्तनाच्यान लोक आमकां फोन करतां मागीर तेणें आनी एकट्या कोणा विचारलें मागीर कळ्ळें की तो नंबर फेक तो खोटो सो तुमी किदें करूं शकता तेज्या वटेन आं म्हाका न्हू तो पयर येयलो सत्तावीस तारके सत्तावीस तारके सत्तावीस तारकेक हय हय असो चारांक सुमार आशिल्लो हय हय आं फ्रेंडा फुड्या हय हय हांवें हय हय ना तें परत परत म्हाका मात्शी कोणाकूय कॉल करता तेन्ना फोन येता न्हू की कागाळ दवरात की दुसरे जी नंबर खूब फेक येता म्हण ते कॉल केल्लो तुमकां आं हय बरें बरें सायब बरें करून